میری پینٹنگس میں میری ذاتی تجربات اور جذبات کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے میری ہر تخلیق ایک کہانی سناتی ہے ایک ایک احساس کو ظاہر کرتی ہے یا ایک لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتی ہے جب میں کسی خوشی غم الجھن یا امید کا سامنا کرتا ہوں تو وہ سب کچھ کسی نہ کسی شکل میں میرے فن پاروں میں منتقل ہو جاتی ہے رنگوں کا انتخاب سب سے پہلے میں اپنے جذبات کے مطابق رنگوں کا انتخاب کرتی ہوں اگر میں کسی اداس یا غمگین کیفیت میں ہوں تو میں نیلا سیاہ یا سرمئی رنگ استعمال کرتا ہوں جو خاموشی گہرائی اور تنہائی کو ظاہر کرتے ہیں اور اگر میں خوش یا پرجوش ہوتا ہوں تو روشن رنگ جیسے زرد نارنجی یا گلابی کا استعمال زیادہ کرتا ہوں جو جوش و خروش اور امید کی علامت ہوتے ہیں میرے فن کا موضوع بھی میرے اندرونی جذبات اور ذاتی حالات سے جڑا ہوتا ہے اگر میں کسی نقصان یا ناکامی کے دور سے گزرا ہوا ہوں تو میرا موضوع تنہائی ٹوٹ پٹوٹ یا خاموشی ہوتا ہے لیکن ٹوٹ پھوٹ یا خاموشی ہوتا ہے لیکن اگر زندگی میں کوئی مصیبت تبدیلی آئے یا مثبت تنگ تبدیلی آئے تو جیسے کسی خواب کی تعبیر یا کسی اہم رشتے کی بہالی ہو تو میرا فن کا موضوع امید محبت یا روشنی ہوتا ہے میرے بچپن کی یادیں میرے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات اکثر میری پینٹنگس کا حصہ بنتے ہیں مثلاً ایک بار میں نے ایک پینٹنگ بنائی جس میں ایک بچہ اکیلا ایک پارک میں بیٹھا ہے اس کے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کے چہرے پر الجھنیں ہیں یہ پینٹنگ میرے اس ذاتی تجربے سے متاثر تھی جب میں بچپن میں ایک بار والدین سے بچھڑ گیا تھا اس لمحے کی بےبسی اور خوف آج بھی میرے دل میں ہیں اور اس میں اسے میں نے ایک فن پارہ میں محفوظ کر دیا میں اکثر اپنے جذبات کو براہ راست ظاہر کرنے کے بجائے تصویری علامتوں کے ذریعے بیان کرتا ہوں جیسے اگر میں خود کو قید محسوس کر رہا ہوں تو میری میں زنجیروں پرندوں کے بند پنجرے یا ٹوٹے ہوئے پروں کا استعمال کرتا ہوں اگر میں آزادی یا امید کا پیغام دینا چاہوں تو میں کھلا آسمان اڑتا پرندہ یا روشن سورج بناتا ہوں میرے لیے پینٹنگ ایک قسم کی تھیرپی ہے جس جب میں اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا تو انہیں کینوس پر منتقل کرتا ہوں یہ عمل مجھے سکون دیتا ہے اور میری ذہنی حالت کو بہتر بناتا ہے ایک بار جب میں کسی قریبی دوست کی جدائی سے غمگین تھا تو میں نے ایک تنہا درخت کی پینٹنگ بنائی جس کے پتی جھڑ چکے تھے اور جو فضا میں خزاں کے موسم میں کھڑا تھا یہ پینٹنگ میرے اس لمحے کا انتظار تھی جب میں خود کو خالی محسوس کر رہا تھا میرے ذاتی تجربات صرف میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات تک محدود نہیں بلکہ میں دوسروں کے درد خوشی اور حالتوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں اور ان جذبات کو بھی اپنی پینٹنگز میں شامل کرتا ہوں میں جب کسی کو سڑک پر بھیک مانگتے کسی بچے کو کھیلتے یا کسی ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہنستے دیکھتا ہوں تو یہ مناظر میرے ذہن پر نقش ہو جاتے اور بعد میں وہ کسی نہ کسی پینٹنگ کا حصہ بن جاتے